मां पंहिंजे कॉलेज लाइफ जे बारे में ॿुधाइणु चाहियां थी सभिनि खां पहिरियों त जॾहिं असां ट्वैल्थ स्टैंडर्ड जे एग्ज़ाम ॾेई करे निकितासीं त पहले त वैकेशन में मज़ा कयासीं तंहिंखां पोइ रिज़ल्ट आया पोइ धीरे धीरे रही करे असांखे थियो हाणे त कॉलेज में वञिणो आहे कॉलेज लाइफ चालू थी वेंदी कीअं थींदो छा थींदो छा न थींदो करियर जो कीअं उन जो करियर चूज़ कजे कहिड़ो कोर्स खणिजे कहिड़ी फैकल्टी में वञिजे छा सुठो रहंदो छा सुठो न रहंदो कहिड़ो स्कोप आहे कहिड़ो स्कोप नाहे इन जे अलावा इहे सभु सुवाल घुमणु लॻा इन्हनि सुवालनि खे धीरे धीरे धीरे सॉल्व करे इन्हनि जा जवाबु मेड़े पंहिंजो पाण खे सम्झी इंट्रेस्ट खे सम्झी सभु सम्झण खां पोइ मन खे सम्झाइण खां पोइ तंहिंखां पोइ असां मां कॉमर्स चूज़ कयो कॉमर्स में बी कॉम चूज़ कयो बी कॉम में अॻियां वधी सूरत जी हिकु नंबर वन ऐस पी बी इंग्लिश मीडियम कॉमर्स कॉलेज में ऐडमिशन वरितो उन में ऐडमिशन मिली वञण खां पोइ जाम प्राउड फील थियो तंहिंखां पोइ कॉम एडमिशन वठण खां पोइ धीरे धीरे हिक महीने खां पोइ कॉलेज चालू थी कॉलेज चालू थी कॉलेज चालू थियण खां पोइ पहिरियों ॾींहुं हुयो कॉलेज जो ओरिएंटेशन डे हुयो उन ओरिएंटेशन डे में असां सभिनी प्रोफैसरनि सां फैकल्टी सां मिलियासीं तंहिंखां पोइ फ्रैंड्स ठाहिया फ्रैंड्स ग्रुप ठाहिया सभिनी खे हिक ॿिए सां मिलियासीं ॻाल्हायोसीं ॿोलायोसीं हिक ॿिए जे बारे में ॼाणियोसीं तंहिंखां पोइ धीरे धीरे फ्रैंडशिप वधंदी वई पोइ रेग्यूलर कॉलेज वेंदा हुयासीं कॉलेज जो माहौल बि जाम सुठो हुयो कैंपस हुयो पोइ पुठियां कैंटीन हुई इन जे अलावा असांजा प्रोफेसर्स बि जाम सुठा रहिया असांजा प्रोफेसर रेग्यूलर असांजे क्लास में अची असांजा लेक्चर वठंदा हुया असांजी अटैंडैंस बि कम थींदी हुई इन जे अलावा असांजी फैकल्टीज़ बि जाम सपोर्टिव अने कोऑपरेटिव रही आहे इन्हनि सां गॾु गॾु असांजा सीनियर्स बि जाम कोऑपरेटिव रहिया आहिनि अचण खां पोइ लाइफ बिल्कुलु चेंज थी वई ईअं फील थियो इन शॉट कॉलेज जी लाइफ हिकदमि अलॻि ई लाइफ जे मोड़ ते खणी अची करे असांखे बीहारे छॾियईं